جی جی بتائیں جی گولڈن فش ہاؤس نہیں یہ چاندنی چوک پہ ہے چاندنی چوک ڈیلہی سر راوس فش ملےگی تو آپ کو راوس چاہیے کہ فش تو کی کوالٹی ہمارے پاس ساری ملیں گی آپ کو آپ سرمئی لے سکتے ہیں سرمئی بیسٹ کوالٹی ہے آپ رہو بھی لے سکتے ہیں رہو بھی اچھی کوالٹی ہے آپ کو اچھا چاہیے چاہیے کس پرپز کے لیے پ کو فرائی کرنی ہے یا گریوی کے ساتھ بنانی ہے یا تندور میں تندوری بنانی ہے تندوری میں کرنی ہے آپ کو سر تندوری میں تو ویسے سرمئی بیسٹ رہتی ہے سرمئی ہے سنگاڑا ہے سیلن ہے زیادہ تر جو ڈیمانڈ آتی ہے وو سرمئی کی آتی ہے کیونکہ لوگ انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اک دم روکھی فش ہوتی ہے کوالٹی وائز بہت اچھی ہوتی ہے جی جی روہو فش ہوتی ہے نہیں نہیں سر سرمئی فش روکھی ہوتی پر لوگوں کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے کوئی سیلن بھی لیتا ہے کوئی سنگاڑا بھی یوز کرتا ہے ہاں سر پھر کوئی ایسا وہ نہیں ہے ایشو آپ راوس فش لے لیجیے ہمارے پاس راوس بھی مل جائےگی اچھی کوالٹی میں راوس آپ کو فائیو ہنڈریڈ پڑے گی پر کے جی نہیں نہیں ہم آپ کو بیسٹ کوالٹی کی فش دیں گے آپ کو تھری ہنڈریڈ میں بھی مل جائےگی کہیں وہ باسی ہوگی پرانی ہوگی رکھی ہوئی ہم آپ کو ایک دم تازی دیں گے جی جی اوکے اوکے آپ آجائیے کبھی بھی آ جائیں